हेलौ मा अह दे जोंनिआव दा सिमला बाजाराव मानि समबाराव जायो बिस्टिबाराव जायो आरो आमफ्राय नों माबाफोर लांगोन नामा ए थाफैनो हागोन थाफैनो आरो खाथि खालायाव हजों माबायाव दङ लोक्षि बाजाराव जायो शुक्रुबाराव आरो दावथारायाव आरो रुबबाराव जायो आरो आमफ्राय मंगलबाराव आरो ओजों गलागावआव जायो फैनो हागोन आरो खाथि खाथिआवनो बाजार दंखायो बेफोराव फानफैनो हागोन नोङो बेयाव फै बिदिनो दा आरो फुजा सिजेनफ्रावथ' बिख्रिया जायोआनो बे समाव आमफ्राय दा आरो नोङो दोन दा मागो बोथोरावबो जागोन ना बिख्रिआलाय गान्नाय जोमन्नाय गोदान गानो ना बेयाव बिख्रि जायो फै आरो सिमला बााजाराव समबाराव जायो बिस्टिबार जायो ओजों आरो लोक्षि बाजाराव आरो शुक्रुबाराव जायो खाथि खाला बाजार दङ ओजों आरो दावथारा दङ दावथारायाव आरो रबबाराव जाबाय आरो गालागावआव आरो मंगलाबाराव जायो आरो लाबो मोजां जागोन मानो बया जानो फानफैनो हागोन सुइथारफोराबो दा गोजां बाथोर नालाय दामा जाखासिगोन गोजां बोथोराव दामा जाखायोना गान्नाय जोमनाय गरम माबाफोरा फैनो हागोन खाथि खालायावनो हनै बाजार दंना जोंनियाव फै आरो खाथि खाला दंजोबो बे माखायाव अह दे दे होनबा